حیدرآباد میں بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں جو الگ الگ قسم کے تہوار مناتے ہیں جیسے دیوالی ہولی اوگادی سنگر سنکرانتی اور عیدالمیلادالنبی بقرعید رمضان کی ہر طرح کی خوشیوں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں اور ہاں خوش رہتے ہیں ایک دوسرے کا من کا گہوارہ ہے حیدرآباد بھائی چارے کا ایک سب جیتا جاگتا ثبوت ہے حیدرآباد